नमस्ते दीदी और सब्जी सब्जी लाई हैं आज नहीं हम सोचे कि आज नहीं लाई होगी न ताजा है अच्छा तो आलू कितने किलो है और टमाटर और बैंगन और गोभी कितने में है मरचा कितने में पौवा है अदरक अच्छा तो एक किलो आलू दे दीजिए अ और एक पाव टमाटर और दस का मरचा दे दीजिए और एक फूल गोभी भी दे दीजिए और दस का अदरक दे दीजिए टमाटर भी और

तो आप दूध भी बेचती हैं ना हाँ हम जानते हैं तभी तो आपके ही दुकान से ले जाते हैं

और कुछ नहीं बेचतीं नहीं मतलब दाल और सोचे सब्जी के साथ साथ वो सब भी रखी होंगी आप चलिए तब मेरा पैक कर दीजिएगा नहीं हम लेने आएँगे दस मिनट बाद

नहीं और कुछ नहीं